जे कॾहिं राज्य जी अर्थ व्यव व्यवस्था जी ॻाल्हि कजे गुजरात राज्य जी अर्थव्यवस्था जी ॻाल्हि कजे त जे को ट्रावेलिंग कनि था जे के पिकनिक जे के चवणी आहे पर्यटक चऊं था जे के जे के माण्हू घुमण वञनि था पिया त हुन सां जे के अर्थव्यवस्था खे जे को बल मिले थो उहो त लाजवाबु आहे छो त तव्हां ॾिसंदा त पहिरीं पहिरीं त पाण खे वञिणो आहे किथे भई अहमदाबाद वञिणो आहे जामनगर वञिणो आहे या को क़िलो ॾिसण वञिणो आहे किथे बि या असांजे हिते धोलावीरा आहे जे का सिंधू घाटी सभ्यता जे को पाणि चऊं था पिया मोहन जे दड़े जे वक़्त जे का पाण खे खोटाई आहे वक़्ति मिलियो हुओ धोलावीरा कच्छ में मशहूर आहे त समुझो हाणे तव्हां जामनगर खां अहमदाबाद विया या कच्छ अचो था त पहिरीं पहिरीं त जे को तव्हां कार कंदा या कंहिं ट्रावेल्स में ईंदा त हुनखे जे का आहे अर्थव्यवस्था मदद करे सघंदी छो त हुन उहे एतिरा पैसा ख़र्चु कया ख़ासिकरि ख़ासि करे घुमण थो वञे उहो हाणे हुतां जॾहिं निकिरंदो त किथे होटल ते बीहंदो त होटल वारो कमाईंदो वरी हुन शहर में ईंदो त ऑटो रिक्शा कराईंदो ऑटो रिक्शा वारो कमाईंदो वरी जंहिं हंधु ते वेंदो त उते केतिरा ई जे के आहिनि दुकान आहिनि खाधे पीते जूं शयूं थियनि थियूं कपिड़नि जूं शयूं थियनि थियूं या चश्मा वठजनि था बेल्ट वठजनि था जे के बि रोज़गारु हलनि था त हुनजो धारोमार रहे ई थो पर्यटक जे के वञनि था त हुन में अर्थव्यवस्था खे बल मिले थो मां समुझा थो त पर्यटक मां घणो ई घणो बल मिले थो राज्य खे